बाइकिंग समुदायसँ जुड़ल अगर कहल जाय तऽ बाइक चलबैसँ पहिले हमरा अपन समयके अनुकूल अपन वस्त्रपर ध्यान देबय पड़ैए जेना अगर ठंडी विशेष रूपसँ छै तऽ अपन अङ्गसभके बढ़ियाँसँ झाँपि कऽ आओर बढ़िआँसँ हाथमे दस्ताना आओर कानसभके टोपी आओर ऊनी कपड़ा कोनो बढ़िआँसँ पहिर कऽ आओर तखन बाइक चलेबाके प्रयत्न करै छी आओर रास्ता जेहन होइ छै ओहि अनुकूलसँ गाड़ीके स्पीड च रहै छै जेना अगर बहुत बढ़िआँ रास्ता छै तऽ गाड़ीके स्पीड ठीक रहै छै नहि तऽ अगर रास्ता खराब रहैत छै तऽ हमसभ धीरे धीरे गाड़ीके चलबैत छी जकर साथे कोनो दोसर गाड़ीसँ मिलबाक लेल ई हमसभ जेना एक जगहसँ दोसर जगह जाइसँ आओर जायके लेल आओर कोनो दूर दूरके सफरके लेल काफी हद तक बाइक उपयोगमे आबि जाइत छै आओर जखनहि बाइक रहैत छै तऽ अपन जीवनमे बहुत हद तक सुलभ होइत छै कोनो काज कयनाइ आओर ई